جی ہلو آپ کون آپ کہاں سے بول رہے ہیں آپ کو یہ نمبر کس نے دیا ہے جی جی ہو رہی ہے آپ کو کون کون جی بولیے

جی جی جی مل جائے گی جی مل جائے گا

جی پلنگ ہمارے یہاں سر اچھا پلنگ ہمارے یہاں اچھی کوالٹی کے ہیں کئی کوالٹی کے ہیں اور اس کے بعد اس میں بہت دام بھی ہیں دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ مہاراجہ بھی پلنگ ہے اور اس کے بعد اس کی قیمت ہے چار لاکھ تین لاکھ ہر کوالٹی کی پلنگ ہے

مہاراجہ پلنگ کی پانچ لاکھ ہے اونلی میرے دو ہی پیس بچا ہے اس میں چندن کی لکڑی ہے چندن کی لکڑی ملی ہوئی ہے جو ورلڈ میں سب سے مہنگا ہے اور اس کے بعد اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہے پینٹ بھی ٹھیک کیے ہیں اور لکڑی بھی مضبوط ہے کرسی کی قیمت دس روپیے ہے ہر کوالٹی کی کرسی ہے

جی وہ بھی مل جائے گی ٹیبل بھی ہے ٹیبل میں بھی کئی فنکشن ہیں جی دیکھیے بھائی اس کی قیمت تو پانچ لاکھ روپیے ہے ابھی ڈیمانڈ دو ہی پیس ہے میرے پاس بچا ہوا تو آپ کو اگر لینا ہے تو جلدی سے آ جائیے قیمت تو بتائے آپ آئیے سامنے بات کرتے ہیں